नमस्ते मैम बताइए तो ले लीजिए आप यहाँ बसेस हैं आपके पास टवेरी बस है ट्रेन भी चलती याँ हैं जैसे जो आपको कहाँ जाना है ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है बस से तो मिल जाएगी आपको टिकिट ए कितने पेसेन्जर हैं आपके साथ पाँच पेसेन्जर तो बुकिंग बुकिंग करने कि आप मतलब फुटकर में जाएंगी ने डायरेक्ट से फिर बुकिंग से जाएंगी चलिए तो आप करवा लीजिए बुकिंग तो आप आ जाइए यहीं पर आ जाइए जैसी आपको सुविधा लगे आप यहाँ पर आके खुद करवा लीजिए तो अपनी सीट भी देख लीजिए आपको कौन आगे की चाहिए कि पीछे की चाहिए है आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्योंकि हम तो जो बुकिंग बुकिंग करेंगे तो हम तो पीछे के ही करेंगे क्योंकि हम आगे जो रहते हैं उसमें वो लेडीजों को बिठाते हैं अब आपके साथ जैंट्स हैं के लेडीज हैं ये तो हमें जानकारी नहीं है ना आप अपने हिसाब से आइए तो आप आप किसी को भेज दीजिए ऐसे नहीं चल पाएगा ना कि हम अपनी बुक कर दें हमने सुना है कि आप कम्प्लेन करने जा रहे हैं कि हमारे ड्राइवर गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहे हैं पर ऐसे तो कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ के ड्राइवर तो बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं नहीं नहीं मेरे यहाँ के भई और पीते हो तो हमें जानकारी नहीं है पर हमारे यहाँ जो ड्राइवर चलते हैं बहुत अच्छे से चलते हैं और सब जगह देखो तीर्थ स्थान भी ले जाते हैं और बड़े बड़े पहाड़ियों के इलाके में भी ले जाते हैं ऐसे थोड़ी है कि सब एक सब एक जैसे थोड़ी होते हैं सबका अलग अलग है ना और ऐसा नहीं है कि हर इंसान दारू पिए तो ये हमारे यहाँ के ड्राइवर भी दारू पिएंगे अब दारू पी भी लेते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती हम तो इंसान को भरोसा देके एक गाड़ी देते हैं ना अब उसमें इंसान बीच में पी लेगा तो उसमें केमरे तो लगे नहीं है ना सोचे भी हम केमरे तो अब इस इस चीज का आपने सुझाव दिया है तो अब इस चीज के बारे में सोचेंगे केमरा लगवाएंगे जाएंगे और बाकी जी केमरा बिल्कुल लगेंगे यदि आपने सुझाव दिया है तो और और आप बताइए और क्या समस्याएं हैं और समस्याएं हो तो भाई कुछ बताइए हम उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे अब सोच समझ के बताइए क्योंकि इसमें देखो हम कितना भी कर लेंगे इसमें पेसेन्जर की भी गलती होती है यदि कोई भी जो हादसा हो रहा है तो उस चीज को उनको तुरंत कम्प्लेन करनी चाहिए ना कि जब हादसा हो जाते हैं उसके बाद यदि कम्प्लेन की जाती है तो इसमें हम लोग की कोई रीस्पोन्सिबलटी नहीं होती है जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए ये होके अब जी नहीं गाड़ी ड्राइवर तेज नहीं चलाता है भाई जितनी स्पीड होगी उसकी उतनी तो चलाएगा अब बीच में ट्राफिक आ जाएगा तो उसको तो रोकनी पड़ेगी यदि और नहीं रस्ता में कोई है तो वो तेज भी चलाएगा इसमें ये थोड़ी है कि वो जी बताइए अब ये कोई लिखित तौर पर तो हम दे नहीं सकते ना कि अब दुर्घटना होगी वो तो सब हो जाते हैं हादसे इसमें हमारी कोई गलती थोड़ी है चलिए ठीक है नमस्ते हम आपसे कस्टमर आ गए हैं